میں نے یہ گیزر آن لائن فلپکارٹ سے خریدا ہے یہ بہت اچھا ہے اس میں کم ویٹ ہے اور بجلی بھی کم لیتا ہے اور یہ چلنے میں بھی بہت اچھا ہے اور سب سے اچھی بات اس کی یہی ہے کہ پانی بہت جلدی گرم کرتا ہے